हैलो हैलो नमस्ते सर कैसे हो ठीक ठाक ठीक ठाक आं जी आं जी सर आं जी हां जी सर बड़े शैल मंदर न इत्थे कि जम्मू अखनूर तुस आई जाओ साढे दरेआ पार ते इत्थै इत्थै दरेआ उप्पर गै केईं सारे मंदर न बने दे ते तुस इत्थै टूरिस्ट प्लेस बी ऐ उद्धर उत्थै बी कंटेक्ट करी सकने ओ ते आं जी सर आं उद्धर आई सकने ओं ते इक कामेश्वर मंदिर ऐ अखनूर मेन चौक बिच आह्नियै हां जी हां जी सर उद्धर बी आई सकने ओं तुस हां जी ते इद्धर प्हाड़ें च बी बड़े मंदर होंदे न देवतें दे स्थान इद्धर साढ़े इक आं जी इद्धर तुसें गी वैष्णो देवी ते सुने दा होना गै हां सर आं सर तुस उद्धर बी साढे कन्नै कन्टेक्ट करियै अस तुसेंगी सनाई सकने आं के किद्धरा जाना जम्मू दा बी जान होंदा ते इद्धर रियासी दा रोड़ ऐ इक्क ते उद्धरां बी जान होंदा माता वैष्णो हां जी सर हां जी सर गड्डी हर टाइम अवेलेबल ऐ टैम टैम उप्पर हर इक गड्डी जंदी रौंह्दी ऐ हां जी हां जी सर में टूटिस्ट आं दूरां दूरां केईं टूरिस्ट औंदे न उन्दे आस्तै ट्रेन अवेलेबल ऐ हैलीकप्टर बी ऐ तुस औदे बेच बी जाई सकने ओं आं जी हां जी आं जी हां जी सर बड़ी ज्यादा होई गेदी ऐ तुस एक बारी आओ चक्कर लाओ कुतै असें गी सनाओ ते अस तुसेंगी हर एक मंदिर लेई जाह्गे कमान आं सर जम्मू बाह्वे आली माता बड़ी प्रसिद्ध मंदिए ऐ हर एक मन्नत पूरी होंदी ऐ ते उद्धर शिल्लियां बी चढ़ांदे न जेह्की लोग मन्नत करदे ते उद्धर लोक शिल्लियां सुखदे न ते ओह् आं उद्धर तुंदे उद्धरा बी औंदे होने न केईं लोग अच्छा अच्छा आं हां जी सर ठीक ऐ सर फिर ठीक ऐ सर आओ जरूर आओ ठीक ऐ